हैलो हाँ नमस्कार सर हाँ सर बोलिए हाँ हमारे यहाँ ना अभी एक घर न्यू न्यू बना है तो उसको इनोवेटिव कराना है और उसके लिए आप ये बताओ कि कितना मतलब इनोवेटिव कितने में कर लोगे आप फैन वगैरह सब बल्ब वगैरह अब मान तो सात फैन लगवा देंगे और बल्ब वगैरह और घर है ना वो दो मंजिल का है तो आप देख लेना आज फेस फेस लगाना है फेस और वायर हाँ ट्यूबलाइट भी ट्यूबलाइट लगानी है कैमरा नहीं ट्यूबलाइट और बल्ब और फेन का बोर्ड लगेगा ये हम है ना पच्चीस छब्बीस को लगवाना है छब्बीस से आप काम इस्टार्ट कर सकते हो और कब तक हो जाएगा आप के हिसाब से अच्छा पाँच सात दिन में उससे पहले अगर आप के कोई अच्छा तो फ़िर अच्छा तो फ़िर आप कब आ रहे हो हाँ फ़्री तो मैं ना हाँ फ़्री तो कल तो जाना है जॉब पे और मैं छब्बीस को फ़्री हूँ छब्बीस को क्या अच्छा तो छब्बीस को आ जाना है ना छब्बीस को आ जाओगे हाँ एक्स्ट्रा वर्क तो हाँ एक कूलर भी है और उसमें क्या है मोटर में कोई मिस्टेक है प्रॉब्लम है अच्छा अच्छा झूमर लग जाएगा ये झूमर मिल जाएगा अच्छा उसकी क्या प्राइज है सामन सब वगैरह आप का ही होगा और वो झूला है ना बीस हजार के अंदर मिल जाएगा बीस में बीस हजार के अंदर कोई मिल जाएगा वो जिंदा झूमर झूमर अच्छा ओके ऐसे तो फ़िर सामान चलो ठीक है सामान हम ले लेंगे ले आयेंगे आप आके एक बार देख लेना हाँ अच्छा बाहर हाँ ऑफिस से और ऐ सी फ़िटींग भी हो जाएगी ना ऐ सी फ़िटींग हो जाएगी ना हाँ एक ये ऐ सी फ़िटींग करना है और हाँ ये सब लगाना है क्या हाँ घर के बाहर लाइट लगानी है और है ना अट्ठाईस को शादी है आप घर वगैरह डेकोरेट कर लोगे क्या हाँ मैं सभी से फ़्री हो जाऊंगा थैंक यू ठीक है ओके